भोपाल स्थान में उध्योग ओर व्यवसाय अन्य प्रकार से हैं जैसे गोविंदपुरा मंडीदीप गोविंद पुरे में ग्लास यानी काँच की फैक्टरियाँ हैं और इस्टील की फैक्टरी भी है तथा मंडीदीप में लोहा एवं अलग अलग प्रकार के शटर ग्लासेस खिड़कियाँ ये सब तैयार होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं और सभी के लिए रोज़गार का एक साधन हैं ओर इसका रहना बहुत ज़रूरी है जिससे कई परिवारों का घर चल रहा है चुनौतियाँ कई प्रकार की हैं